बड्डे लोग जादातर गेमां जेह्कियां खेलदे ओह् इयै हेंदिया केह् आक्खदे चिड़ी छिक्का होइया बैट बॉल होइया उसदे बाद मतलव जादा मजलव अंदरूनी गेमा खेलदे जि'यां टेवल टैनिस होइया ते ओह् होइया अपना कैरम बोर्ड़ होइया चैस्स होई होर लुड्डो होई मतलव जेह्के बड्डे लोग होंदे फ्ही उ'नें इस स्हाबै दियां गेमां खेलनियां हुन तुस आक्खो तां खेल कुतै आह्लियां गेमां थोड़ियां उ'नें खेलनियां उस स्हाबे गेमां खेलदे नै जिस च जोश घट्ट लग्गेआ जा ते दमाग शमाग जादै लग्गै बुड्डे लोग जेह्के होंदे तां ओह् गेमां घट्ट गै खेलदे खेलदे बी अगर ते ऊऐ गेमां खेलदे जेह्कियां जिसदा मतलव जादै ओह् नी होऐ प्रैश्शर नी बनै जे फ्ही सिर पीड़ नी होऐ जिसतै जादा मतलव मेरे घर जिन्ने बी बड्डे लोग न तां ओह् गेमां खेलदे इयै शतरंज बगैरा कन्नै कैरमबोरेड़ होइया ओह्दे बाद पकड़ना पकाई होई ओह् बी कुतै कदैं जदूं फिरने शिरने गेदे होन फैमली दी कुतै ओह् बनी होऐ पिकनिक दा कोई प्रोगराम बने दा होऐ तैल्लूं खेलदे इस किस्म दियां गेमां बरना ओह् तां खेलदे गै नी हैन घर अगर होन बी तां उऐ चिड़ी छिक्का होइया चिड़ी छिक्का मतलब जिसी बैड़मिंटन आक्खदे ओह् चिड़ी छिक्का होइया ते होर होइयां इस किस्म दियां चीजां होइयां मतलव जिन्नियां बी हैन बड्डे लोग इयै खेलदे